हमर परिवारमे जतय महिला के माछ मारै के सवाल अछि तँ परिवारमे महिला अन्हारेमे गेल आ अन्हारेमे आबि गेल भिन्सरवा के पहर आ जतऽ तक बात अछि माछ मारै के तऽ आब जाल तऽ नहि ने फेकलक लेकिन बंसीसँ जरूर माछ मारलक आ फेर घर अनलक तऽ महिला भोरे भिन्सरवे निकलल माछ मारै लऽ आ ओकर बाद फेर